जीअं त मां घरु गृहणी आहियां मुंहिंजो घणो ई वक़्ति खाधे रधण में लॻंदो आहे ऐं मुंहिंजे घर में नेरनि मंझंदि रात ऐं शाम जो चपो चीरो पिणु मां ई ठाहींदी आहियां बाज़ार जो रधियलु खाधो कोई बि पसंदि न कंदो आहे मां हिक ॾींहुं सोचियो त अॼु मां कोशिशि करे मराठी नमूने वाङणनि जी भाॼी ठाहिण जी तयारी कयां जीअं सभिनी खे पसंदि अचे पर उन में एॾो सामान कठो करणो पियो जो टाइम ई मुंहिंजो निकिरी वियो इनखां पोइ मां महिनत करे ठाही त सही पर कंहिंखे बि पसंदि ई कान आई ऐं मुंहिंजो टाइम बि अजाई वियो तंहिंखा पोइ असांजो ईअं लॻो त ॾिसां पंहिंजी सिंधियुनि जो खाधो ई सही आहे जीअं त तरियलु वाङण पटाटा खाई ऐं मुंहिंजा ॿार बि ख़ुशि थिया ऐं मुंहिंजो घर जो हर हिकु भाती ख़ुशि थियो